नमस्ते बहन जी

हाँ हमको लकड़ी खरीदनी है जैसे बेड वग़ैरह आलमारी हर चीज़ लकड़ी की बनवानी है तो हमको ना है जैसे सागवान नीम की बबूर की अच्छी अच्छी लकड़ी होनी चाहिए आपके यहाँ हाँ जैसे सागवान की लकड़ी शीशम की बबूर वबूर की इसका दाम तो बताइए ना हमको तो खरीदना है बनवाना है सोफा बेड हर चीज़ कुर्सी अरे कितने तक की महँगी मिलेगी अरे आप बहन जी बहुत महँगा बता रही हैं हम तो आपकी दुक़ान से हमेशा ले जाते हैं तब भी आप इतना महँगा बता रही हैं कुछ तो कम कर दीजिए हमको तो खरीदकर आपकी दुक़ान से खरीदकर हमको बनवाकर बेचना ही पड़ता है ना अगर आप इतना महँगा देंगी तो हमको तो कुछ नहीं बचेगा ना नहीं हमको सागवान की शीशम की सब चीज़ की लकड़ी चाहिए ना अब आप कुछ कम कर दीजिए

हाँ तो आप कुछ भी कम कर दीजिए तो हम आएँ आपकी दुक़ान से खरीद लें हमको ही बेचना है ना अच्छा सोफा बनवाना है हमको तो किस चीज़ की लकड़ी अच्छी पड़ेगी सोफा बनवाने में बेड आलमारी बनवाना है तो आप दाम ही बहुत महँगा बता रही हैं अरे आप सही से दाम लगाकर जो है हमको दे दीजिए ना हाँ चलो ठीक है सोचेंगे तो बताएँगे चलो ठीक है नमस्ते